ہندوستان میں فن اور فنکاروں کو آگے بڑھانے کے لیے سوسل میڈیا کا ساتھ دینا چاہیے اور سرکار کو بھی اس چیز میں تعاون کرنا چاہیے تاکہ فنکاروں کو تھوڑا مطلب سپورٹ مل سکے حوصلہ مل سکے آگے بڑھنے کا حالانکہ ابھی دور ہی چلا ہوا ہے پورے ملک میں پورے دنیا میں پورا دور چلا ہوا ہے سوسل میڈیا کا سب کچھ سوسل میڈیا سے سب کچھ سوسل میڈیا سے پراپت ہو جا رہا ہے آن لائن بہت ہی اب آگے زور توڑ سے بڑھ رہا ہے ہر چیز کو لے کر کے لوگ آن لائن ہی یوز کر رہے ہیں گھر ٹو گھر مل جا رہا ہے لوگ کو باہر نہیں نکلنا پڑ رہا ہے جو سوسل میڈیا جو اب آ گیا ہے ہر چیز کھانے پینے کو لے کر کوئی چیز بھی سب چیز انسان کو سوسل میڈیا سے مل جا رہا ہے باہر نکلنے کا ضرورت نہیں پڑ رہا ہے حالانکہ ڈیجیٹل کاپی رائٹ اور کلاکاروں کی پہچان کی چنوتیاں بھی موجود ہے کل ملا کر ڈیجیٹل مارکیٹ نے کلا کی دنیا میں بڑا بدلاؤ کیا ہے سرکار کو ڈیجیٹل مارکیٹ کو تھوڑا آگے بڑھانے کے لیے سوسل میڈیا سے سوسل میڈیا کا تھوڑا ہیلپ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ہندوستان کے فن اور فنکاروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ مل سکے